हर घड़ी हम बिमार रहैत छी हमर स्वास्थ्य नहि रहैत छथि गन्दगीके लिए गन्दगी इतना ने फैलल अछि कि हमरा कोनो साफ सफायत नहि अछि ओहि दुआरे गन्दगीमे हम बिमारी हरदम बीमार रहैत छी तुरन्त बोखार रहैए तुरन्त देह दर्द रहैए तुरन्त गैस बनल रहैए तुरन्त माथामे दर्द बनल रहैत अछि तुरन्त पएरमे दर्द होइए तुरन्त पेटमे गैस बनल रहैए एतेक हम खतरनाकमे पड़ल रहैत छी एकर कोइ इलाज नहि कोइ सुविधा नहि हमरा अछि हमरा किछुके सुविधा नहि अछि हम बहुत ख परेशानमे छी हमरा इहाँ डाक्टरके कोइ सुविधा नहि अछि हम बहुत परेशानीमे अछि छी हमरा ठेहुनासँ उठि नहि होइए पेटमे दर्द अबैत रहैत अछि माथाके दर्द अबैए ओकर इलाजके ब् कोइ सुविधा नहि अछि सुविधासँ बेसुविधा छियै एकदम गन्दगी हमरा घर आङ्गन फैलल रहैत अछि कोनो सुविधा नहि अछि हमरा